بھارت میں میرا سب سے پسندیدہ جگہ ہماچل پردیش اور جموں کشمیر ہے لیکن ہم جموں کشمیر کو جادہ ترجیح دیں گے کیوں کہ وہ بھارت کا جنت ہے

جموں کشمیر قدرتی تاریخی قدرتی کے ساتھ ساتھ بہت سارے تاریخی مقامات ہیں جہاں بہت کچھ جاننے کو ملے کشمیر ہمارے بھارت کا تاج ہے جسے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے وہاں کے حالات وہاں کے لوگ اور نئے نئے لوگوں سے ملنا چاہیے لوگوں کو جس سے نئی چیزیں جاننے کا موقع ملتا ہے اور ہر آدمی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ گھومنے پھرنے میں دینا چاہیے جموں کشمیر بہت ساری چیزوں کے لیے مشہور ہے جیسے ڈل لیک وہاں کے فوڈز وہاں کے ڈرائی فروٹز آل اوور دا ولڈ بہت فیمس ہیں جس سے لوگوں کو جموں کشمیر کے جاننے کی ایک کیوروسٹی پیدا ہو جاتی ہے ہمیں ہم نے بچپن سے جموں کشمیر کے متعلق پڑھا ہے اور سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ دیکھا ہے ان کے فوٹز جو ہمیں بہت ہی دلکش اور بہت اچھے لگے اور جس کے وجہ سے ہمیں ایک بار جموں کشمیر کا سفر ضرور کرنا چاہیے جس سے وہاں کے کلچر اور وہاں کے تہذیب کے بارے میں جاننے کا موقع مل سکے وہاں کے لوگوں سے ملنے اور وہاں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے کہ وہاں کے لوگوں کے حالات اور وہاں کے لوگوں کی پریشانیاں وہاں کے لوگوں کے بارے میں جانے اور کشمیر کے دلکش مناظر کو دیکھ سکیں